اردو بھاشا کی کو جو زبان ہے مجھے بہت اچھی لگتی ہیں اس کی یہ وسیشتائیں ہیں خاصیت یہ ہے کہ وہ بہت اچھے سے بولی جا سکتی ہے اس کے جو شبد ہوتے ہیں ایک دم اردو زبان میں ہوتے ہیں بہت ہی اچھے لگتا ہے ان کو بولنے میں بھی کیونکہ وہ جو شبد ہیں وہ ایک دم اسلام پہ ویس ہوتے ہیں وہ شبد اسلام کے شبد ہوتے ہیں ہم ان کو یوز کرتے ہیں تو ہمارے اندر جو ہے اس کی بھاؤنا پیدا ہوتی ہے اپنے اسلام کے پرتی ہمارے اندر ایک بھاؤنا پیدا ہوتی ہے تو ہمارا جو اسلام ہے ہمارے جو اسلام کی یہ بھاشا ہے یہ بہت ہی اچھی ہوتی ہے اس کے جو سارے شبد ہوتے ہیں وہ بہت ہی اچھے لگتے ہیں وہ اس بھاشا کو بولنے کے لیے زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا بہت آسانی سے اس بھاشا کو سیکھا جا سکتا ہے یہ بھاشا اسلام کے لوگ زیادہ تر اسے یوز کرتے ہیں زیادہ اسلام کے لوگ بولتے ہیں مسلمان جسے کہتے ہیں مسلمان یہ بھاشا کہیں پہ بھی سیکھی جا سکتی ہے اسکول کالج گھر یا پھر کوئی اگر پڑھا لکھا انسان ہے تو وہ بھی سکھا سکتا ہے